हमरा आरके गाँवमे नदी छै तऽ ओहिसँ छै जालसँ बगल भिता भिता तऽ मारबे करै छै आ ओहिसँ नहि भेल तऽ लकड़ीके नाओसँ जामुनके तख्ता जिलेबी आरके शीशमके बनबै छै ओहिमे अलकतरा दै छै काँटीसँ ठोकै छै आ बाँसके रहै छै खेबयवला तऽ ओहि ओहोपर सँ मछली मारै छै एहीसँ मछली मारि मारि कऽ अपन बेचलक बिजनेस करलक ई कर करि कऽ छियै एतय नाओ नहि होइ छै नाओ जकरा नहि रहै छै तऽ ओ ड्रामोके नाओ बना लै छै कोनो बाँसके तख्ता जकना बना लै छै बाँसके च चचरी जकना ओहोपर जा कऽ मारय लागै छै ओहिपर सँ मछली राखयवला राखलक डेकची आर आ ओहिसँ मछली मारय लेल शुरू करि दै छै सभ टा नाओ लेलक सभ सभजगहसँ सभचीज रङ्गके नाओ ई ड्रामके नाओ ड्राम जाहिमे चावल गेहुम डालै छियै ने वही ड्राम होइ छै जरकिंगमे जे टेंटवला आबै छै ने ओहीसँ ड्रामके बान्हि दै छै तब जा कऽ मछली मारल जाइ छै बाँसके मचान बनबै छै ओहोपर चलि जाइ छै जकरा जे ढङ्गके व्यवस्था होइ छै ओहिना करै छै ओहिने सुविधासँ अपन करि लै छै भिता भिता ओ धारके किनारे किनारे जाल लगा लगा कऽ मारि लै छै अगर धार पानि जे कम रहै छै तऽ पैदलो चलि जाइ छै नदीमे मारि मारि लै छै ओहिसँ सभ नदीमे देखलियै हवए कछुआ बड़ा साइजके सुनहले रङ्गके रहै छै ओ फरसा जितना आबै छै जाल जितना भाला जितना भाला तऽ एक टा अथि छै ओहिमे ढेरीके लोहाके रहै छै बनल भोँकयवला तऽ ओहि ढङ्गके ओहिसँ ठेक जाइ छै तऽ ओ निकालि निकालि कऽ कछुआ राखै छै ओ अपन खोँइचामे जे लए कऽ आबै छै सामान राखयवलामे ओहिमे राखलक लए कऽ बाहर बेचै छै की करै छै ओ पता हमरा नहि छै मगर मछली तऽ देखलियै सभटा मारि मारि कऽ लए जाइ छै बाहर बेचै छै गाँवो घरमे आयल बेचय लेल बाहरोमे बेचै छै बजारमे देहातो घुमि लै छै अपन तकर बाद जाइ छै तऽ अपन बजारमे चलि जाइ छै साँझमे पड़ै छै तऽ यही सभ म मछली आरके ओन्नऽ चाँपरमे उधरो मारि लै छै चापमे बहुत जादा पानि रहै छै तऽ ओहूमे जाल खेला खेला कऽ मारि लै छै कतहु कतहुसँ मछुआर सभके छै जे बहुत उपाय छै मछली मारयके सभचीज जानकारी रहै छै ओसभ मारि लै छै हमरा आरके खाली देखलियैए अपनासँ तऽ नहि मारलियैए देखलियैए अपनासँ जे छै जे बाड़ी उड़ीमे कभी काल बच्चामे ओहिनेमे पकड़ै रहियै पानिमे पैसि जाइत रहियै आ ओहिमे पकड़ैत रहियै ओ छोटका छोटका मछली बड़ा बड़ा मछली तऽ उतना नहि देखलियैए अथि देखलियैए नदीमे मगर पकड़लियै नहि लोक् बहुत आदमी छै जे गाँव घरके सभ पकड़ि कऽ नदीमे जाइत रहै तब दबाइ गिरबैत रहै तऽ ओहूमे सभ महिला आर सभ पकड़ैत रहै सभ दीदी भैया आर जे जहाँ आबैत रहै बाल बच्चासभ जाइत रहै अपन जकरा पकड़यके लुरि रहै सभ डुबकी मारि मारि कऽ पकड़ि पकड़ि कऽ बाहर निकालैत रहै